जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जब किसी मृत्यु होती है तो वह उसके लिए कुछ विशेष संस्कार होते हैं जिसमें एक होता है कि दाह संस्कार मुखाग्नि संस्कार जिसमें पुत्र द्वारा सबको अग्नि दी जाती है और हम बात करें दाह संस्कार की तो यह भी वही होता है कि अग्नि दी जाती है इसमें जो मृत शरीर या शव होता है उसको सफ़ेद कपड़े से ढका जाता है और इसके लिए एक विशेष प्रकार से बाँस के द्वारा एक आसन बनाया जाता है जिस पर उसे लिटाकर ले जाया जाता है इसे या तो इस जो शव को दूर किसी ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जो गाँव से बहुत दूर होता है जहाँ पर सबको अग्नि दी जाती है इस प्रकार से हमारे गाँव में किसी शव का अंतिम संस्कार किया जाता है